मुंहिंजो सभिनि खां पसंदीदा सिंधी ॾिणु आहे टीजड़ी जो सर असुर में उथी करे पंहिंजो मिठियूं सयूं खाई विर्तु रखबो ऐं सॼो ॾींहुं पाणी न पी करे ॾींहं जो झूलो झुलाए टीजड़ी माता जो वरी शाम जो कथा ॿुधी चंड खे अर्घु ॾेई पंहिंजे पतीअ जो विर्तु रखी करे इहो ॾिणु मनायो वेंदो आहे जो मुंहिंजो सभिनि खां पसंदीदो ॾिणु आहे हुन खां पोइ सिंधी ॾिण जीअं गोगड़ो वॾी सतहि नंढी सतहि डेठ जो उहो ॾिणु फागुड़ी सतहि सॼा सोज या सगिड़ा महालक्ष्मी जा सगिड़ा मूरी मिठड़ो गोगड़ो गोगड़ो जेके नागपंचमी बि चइबी आहे जो हर घर जूं माइयूं पंहिंजे पुटनि लाइ पंहिंजे पतियुनि लाइ इहो विर्तु रखी करे थधो पचाए मिठियूं कोकियूं ठाहे करे पूॼे रहियूं आहिनि सभु इन खे थधिड़ी बि चइबी आहे जंहिंमें मिठा लोला ठाहे करे तरह तरह जा व्यंजन खोराक सांटा ठाहे पंहिंजो ॾिण मनायो वेंदो आहे सभु मिली करे हिन ॾींहुं थधो खाईंदा आहिनि केरु गरम कान खाईं रोटी कान खाईंदो आहे ऐं पंहिंजो त्योहार मनाईंदो आहे डेठ जे महिने में डेठ ते चंड ते या उमास ते डेठ जे पूॼा कई वेंदी आहे उन में तरह तरह जा माल पाणी जीअं साई भाॼी फुल्ला ऐं माल पुआ मेया आलू पटाटा तरियल घणेई ऐं व्यंजन मिठी सयूं ठाहे करे पूॼियो वेंदो आहे फागुड़ी सतहि जो फागुड़ जे महिने में होलिका अॻु सत ॾींहं पहिरीं हुन में बि घणा ई माण्हू हुन में थधो पचाए करे हुन खे थधो करे इहो रोटियूं खाईंदा आहिनि सिॼ सूज जा सगिड़ा माइयूं पंहिंजे पुटनि लाइ इहो विर्तु रखी नंढियूं नंढियूं नेवियूं ठाहे करे भोग लॻाईंदियूं आहिनि महालक्ष्मी जा सगिड़ा नंढियूं नंढियूं कोकियूं पचाए ऐं लक्ष्मी माता खे प्रार्थना करिणियूं असांजे घर में सुख समृद्धि ॾियो पूरी मिठड़ो इहे घणेई ॾिण ईंदा आहिनि जो सिंधियुनि जी शोभा वधाईंदा आहिनि